हमरा कबड्डी खेलैमे खुशी होइत छै जेकरामे कि ई हमरा लगैए मन लागैए खेलैमे कि कबड्डी हमर शुरुसँ खेलल एलिऐ आ ओकराके खेल कबड्डीके खेलते ही बढ़लिए तऽ हमरा मन लगैए कबड्डी जबभी खेलैए तऽ

कबड्डी कबड्डी कबड्डी खेलैमे मन लगय है क बचपनसे कबड्डी खेलै एलिएहै कबड्डी खेलै कबड्डी खेलैमे मन लगय है हमर जबभी कही अथि कबड्डीके मैच वूच होइत छै तऽ जाइए खेलै लए तऽ कबड्डी एकगो हमर हमर तरफसँ कि पूरा अथिमे बसल है कबड्डी कबड्डी हमर मातृ अथि मिट्टी वाला गेम है जेकरामे कि अथि खेलैमे मन लगए है कबड्डी एक तरहसँ हमर अन्दर पूरा अथि बसल है कही टूर्नामेंट वर्नामेन्ट होए है तऽ खेलए लए जाइए जेकराकि खेलै बिना रहैए नहि पाबै मतलब मन नहि लागए है आओर कबड्डी छोड़िके हमर दोसर आओर कोइ चीज ओथि नहि कबड्डीमे एक अलगे खुशी जितना खुशी हमरा अथि सिनेमा अथि देखेमे मूवी वूवी देखैमे मिलेत है उतने सब क्रिकेट व्रिकेट खेलैमे नहि लगैत छै उतना अच्छा हमरा कबड्डी खेलैमे मन लगैए है